ग्रामीण लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दिक्कत इसलिए होती है की ग्रामीण में इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है मेन व्यवसाय यहाँ पे खेती होती है तो बिजनेस वहाँ से खेती से उठ कर जब बिजनेस शुरू करना होता है तो बहुत सारे पैसे की बहुत छोटा सा भी बिजनेस करेंगे फिर भी पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको तो मुख्य उसमें बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होता है पैसा और जब पैसा नहीं होता है तो बहुत सारी दिक्कत होती है इसलिए अगर जैसे की ग्रामीण क्षेत्र में बिजनेस करना हो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत मेहनत करना पड़ता है सबसे ज़्यादा मेहनत तो पैसे को ले कर करना पड़ता है क्योंकि पैसा होता नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में और बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है तो जो पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेत गिरवी रखते है बहुत सारे अन्य अन्य तरह से पैसे लेते हैं बिजनेस करने के लिए अगर बिजनेस को बढ़ावा देना है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके तो उसके लिए सबसे पहले जैसे की बिजनेस लोन आसानी से मिलना चाहिए बिजनेस लोन मिलना चाहिए आसानी से जिससे कि कोई भी बिजनेस करना चाहे आसानी से गर बिजनेस लोन मिलने लगेगा मिलता है बिजनेस लोन लेकिन आसानी से नहीं मिलता है हर कोई बिजनेस लोन नहीं ले पाता है इसलिए वो कॉमन कर देना चाहिए कि हर कोई बिजनेस लोन ले सके की हर कोई बिजनेस लोन ले कर अपना बिजनेस डाल सके बिजनेस कर सके जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग तत्पर हों बिजनेस करें न कि नौकरी के पीछे जाएँ बिजनेस करें कोई भी छोटा सा बिजनेस करें अपना बिजनेस करें जिससे कि आगे चल कर उनको भी फायदा होगा हर चीज क्षेत्र की उन्नति होगी ग्राम की गाँव की उन्नति होगी पूरे ज़िले की उन्नति होगी